हमर सीतामढ़ी जिला बिहारमे जे है अखनो ओ धोती बड़ बुजुर्ग आदमी सभ धोती पहिरै छथिन औरत अभियौ साड़ी लड़की सभ सूट सलवार अभी बिहारमे जे है इएह सभके जादा अभी वस्त्रमे प्रचलन है अभी भी बिहारमे लोग जादा पसन्द जे है वस्त्रमे साड़ी औरत साड़ी सूट आओर बड़ बुजुर्ग जे है अभियौ छथिन से सभ धोतीके पहिरैके जादा शौकीन छथिन चलानी गंजी आओर अभियौ बिहारमे पारम्परिक जे पुरान हमर सभके सान्स्कृतिक वस्त्र है ओकरा सभके अभियौ लोग नहि छोड़ले छथिन अभि तक लोग पुरान जे पारम्परिक वस्त्र है धोती गंजी गमछा साड़ी सूट सलवार अभी भी ईसभके प्रचार बिहारमे अभी भी बहुत जादा लोग पसन्द करै छथिन आओर आबै बला समयमे भी बिहारमे ईसभ चीजके लोग सभसँ जादा वस्त्रमे पसन्द करथिन ईसभ चीजके जे है पसन्द कभी कम न हो सकैया चाहे केतबो समय रहै आ समय मॉडर्न हो जाइ लेकिन एहि सभमे कोइ रुकावट पहिरेमे न हेतै लोग अभी भी जेहे लोगके इहै अगर कोइ अथि पहिरैया नहि नया मोडलके तऽ हुनका कहै छै जे न अपना पारम्परिक जे है से हि वस्त्रके पहिरेके चाही